ہلو کیا آپ سویگی سے بات کر رہے ہو میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں آرڈر کری ہیں جیسے کہ بریانی چکن قورمہ پانچ نان روٹی پیتزا برگر اور کولڈ ڈرنک پانچ گلاس لسی بونڈی کا رائتہ یہ چیزیں میں نے آپ کے سوئیگی ایپ سے آرڈر کری ہیں کچھ چیزیں جو میں ایڈ کرنا بھول گئی ہوں کیا آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ نوڈلس حلیم چکن تنڈوری چکن نہاری یا یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور یہ کھانا مجھے تھوڑا جلدی چاہیے کیونکہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا جلدی کھانا پہنچا دو اور کھانا ایک دم فریش ہونا چاہیے اور مجھے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے کیونکہ میرے یہاں مہمان جو ہوئے ہیں وہ بہت سارے آئے ہیں تو مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ چاہیے اور آپ کو پیسے آن لائن کرنے ہیں یا کیش تو آپ مجھے تھوڑا جلدی کھانا پہنچا